हमार क्षेत्र के अंदर हम देवी देवताओं के मेले लगाते हैं उनमें हम हमारी जो सांस्कृतिक सारी मानता है उनको उनके हिसाब से नृत्य कुछ भी करते हैं तो हमारे बाहरी पर्यटक वो उनको देखने के लिए बहुत दूर दराज से आते हैं हमारे यहाँ प्रसिद्ध हस्तियाँ भी हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं